नमस्ते दीदी हाँ आपके यहाँ ब्यूटी पार्लर चल रहा है मैं अपने लड़की का कराना है उसकी शादी पड़ी हुई है हाँ तो उसका ब्यूटी पार्लर कराना है उसकी शादी पड़ी हुई है हमें दस हज़ार रुपये तक ही कराना है तो हमें नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए नॉर्मल ही चाहिए उसकी शादी है ना तो शादी की ही पर आपको कराना होगा कितना मतलब कि

जैसे कि कितने समय तक आ सकते हैं चौबीस जैसे कि हमारे यहाँ पच्चीस तारीख़ को शादी पड़ी हुई है पच्चीस तारीख़ को पच्चीस तारीख़ को कितना समय लगेगा तो जैसे कि पैसे की पैसा कुछ कम भी होगा पैसे कुछ कम करोगी नॉर्मल में मेकअप चाहिए ठीक है दीदी नमस्ते